हम पहिलुका धार्मिकके बारे मे सुनै छी जे हर चीज पर लोक ध्यान दैत रहै पूजा पाठ हर चीज के नियम निष्ठा सब किछु राखल छै हर चीज राखैत रहै जे मतलब कोन विधान सॅं केना पूजा करल जाइ छै की करल जाइ छै नहि करल जाइ छै जप पूजा सब किछु मानैत रहै पहिलुका आर की कहै छै हर चीज मानैत रहै एहन कोनो बात नहि छै जे नहि मानैत रहै कोन जाइत छियै केहन छै ओकर पानि नहि पीएब ओकर छूल नहि खायब ओकर ई नहि करब ओ नहि करब ओकर जे हम जे छै की कही जे मतलब हर चीज के मतलब संविधान करैत रहै विधि विधान कोन केना की होइ छै जे हर चीज करैत रहय लेकिन आइ काल्हिके विधि विधान जे मतलब की बतायब जे मतलब जे हर चीज के मतलब माइने नहि दै छै नहि पूजा पाठ के हि ओकर हर धरम निष्ठा मतलब सब मिल जुलिके रहैया मतलब ओकर छूलि ओ खाइया ओकर छूलि ओ खाइया जेकि ओहिमे अपन ने केकरो बात मानै छै नहि किछो किछु करैया जे मतलब केओ अपने से मतलब जे मोन होइया से करैया अपने पूजा पाठ पर ध्यान नहि किछो अंडा मुर्गा जे जहाँ होइया सब किछु करैया केओ मोबाइल मे किछु सॅं किछु मतलब की तबो मिला जुला हम की कहि सकब ओकरा बारे मे हर चीज के मतलब सब के अथी होइ छै जे आइ काल्हिके लोग अपन जतऽ मोन ततऽ ओ जाइत सॅं ओ जाइत सॅं सबसे अथी करैया संविधान हैया जे ओकरा साथ बैठ के खा लेलहुॅं ओकरा साथ बैठ के खा लेलहुॅं पहिलुका लोक सब इसब नहि करैत रहय अपन विधि विधान सॅं चलैत रहय जे नहि हम ई छी हम एना रहबै ओना रहबै आओर आइ काल्हि की मतलब जे होइ छै जे मतलब कोनो बाते नहि मानै छै केकरो जे की करब नहि करब तब हम अपने सॅं मतलब अपने सॅं जे मोन होइ छै से करै छै एकरा संग मे रहल ओकरा संग मे रहल केओ किछु करलक केओ किछु करलक नहि बापके बात मानलक अपने मोने शादी बिबाह सब कुछ कए लैया जे होइ छै मतलब जे पहिलुका आदमी सब करैत रहय शादी बियाह ओना आब आइ काल्हि होइते नहि छै अपने मन से किछु से किछु कए लेलक अपने सॅं शादी कए लेलक अपने सॅं सब किछु राज़ी भऽ गेल आब हम की कए सकब ओकरा लिए आगे हम कते बतायब